ہمارے مذہبی تہواروں میں سے یہ کھانے پینے کی اشیا وابستہ ہیں جیسے عید پر سوئیاں دہی بڑے اور کھیر شیر اور عیدالاضحیٰ پر ہم کباب اور بکری کی ٹانگیں اور شیر قورمہ اور ہولی پر ہم گجیا اور اپنے ہاتھوں سے مٹھائیاں بناتے ہیں اور برسات کے موقعے پر ہم زیادہ تر برسات میں گھیور بناتے ہیں اور دیوالی پر ہم گجیا مٹھائی بناتے ہیں اور ہم کرسمس بھی مناتے ہیں جس پر ہم کیک کاٹتے ہیں اور سب کے ساتھ کھاتے ہیں